جی ہاں فوٹوگرافی کے مقابلے کمپٹیشن بہت اہم اور دلچسب ہوتے ہیں ان میں حصہ لینےا صرف ایک اچھا تجربہ ہوتا ہے بلکہ اپنے صلاحیتوں کو دوسروں کو دکھانے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے میں نے ابھی تک کسی بڑے فوٹوگرافی مقابلے میں حصہ تو نہیں لیا لیکن مجھے اس میں بہت دلچسب ہے اور میں ضرور آگے چل کر شامل ہونا چاہوں گ فوٹوگرافی مقابلوں کے سطح علاقے سطح یہ مقابلے عام طور پر کس کھاص علاقے یا شہر میں ہوتے ہیں ان میں حصہ لینا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ مقام ہوتے ہیں اور زیادہ دور جانا نہیں پڑتا ریاستی سطح یہ مقابلے کسی ایک ریاست جیسے بہار اتر پردیش مہاراشٹرا وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں ان میں مقابلے تھوڑا سخت ہوتا ہے لیکن سیکھنے کا موقع بھی زیادہ ملتا ہے قمی سطح یہ پورے بھارت کے فوٹو گرافرس کے لیے ہوتا ہے ان میں حصہ لینا ایک بڑا موقع ہوتا ہے کیونکہ ملک بھر کے لوگ شریک ہوتے ہیں ان میں جتنے لوگوں کو انعامات سرٹیفکیٹ اور پہچان ملتی ہے